पहिरों लॻिभॻि हिंदीअ सिंधीअ ऐं मराठीअ में स्कूल हूंदा हुआ पर हाणे टाइम अनुसारु सरकारि इंग्लिश मीडियम स्कूल बि सरकारि जे तरफ़ां हली रहिया आहिनि जंहिं में ॿार ॾाढो सुठे नमूने पढ़ी रहिया आहिनि पहिरों स्कूलनि में टीचर बोर्ड ते लिखंदी हुई चॉक सां पर अॼु कल्ह जो जेको हाणे इंटरनेट जो ज़मानो आहे उन में टीचर सिर्फ़ु हिकु बटणु दॿाईंदी आहे त ॿारनि खे उहो सभु साम्हूं ॾिसण मिलंदो आहे ऐं ॿार उहो वेही करे नोट कंदा आहिनि ऐं यादि कंदा आहिनि हाणे जे पढ़ाईअ में ॿारनि खे जाम कुझु सहूलियतूं मिली रहियूं आहिनि जेके पहिरों न हूंदियूं हुयूं हीअंर कम्प्यूटर जो ज़मानो आहे ॿारनि खे उन अनुसार सरकारि शिक्षित करे रही आहे पहिरों अलॻि अलॻि विषयनि लाइ अलॻि अलॻि किताब हूंदा हुआ पर हाणे सरकारि जे तरफ़ां हिक ई किताब में सभु विषय ॾिना विया आहिनि जंहिं में ॿारनि खे स्कूल में बोझो बि घटि थो खणणो पए ऐं ॿार सुठे नमूने पंहिंजे पढ़ाईअ जी ऐं परीक्षा जी तैयारी करे सघनि था वक़्ति अनुसार सरकारि जे तरफ़ां जाम कुझु बदलाव पढ़ाईअ में आया आहिनि जेके सभिनी जे फ़ाइदे लाइ आहिनि